ہمارے یہاں تو شادیاں بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں جیسے کہ پہلے منگنی وغیرہ ہوتی ہے وہاں کے بہت بہت سے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے منائے جاتے ہیں پھر ڈھولکی ہوتی ہے میلاد کرا جاتا ہے اس میں سارے رشتے دار آتے ہیں سب کچھ آتے ہیں جو کہ بہت اچھے سے کرتے ہیں اور جو ہے ہلدی کا فنکشن ہوتا ہے جہاں پہ لڑکی اور لڑکے کو ہلدی لگائی جاتی ہے پھر مہندی کا فنکشن ہوتا ہے جہاں پر مہندی لگائی جاتی ہے ہاتھوں میں اور سارے جتنی بھی بہنیں ہوتی ہیں لڑکے کی لڑکی کی وہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتی ہیں بہت اچھے سے ناچ گانا ہوتا ہے اور جو ہے شادی والے دن نکاح ہوتا ہے پھر نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے کھانا وغیرہ ہوتا ہے سب کے لئے پھر اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے جو کہ بہت اچھی طریقے سے یہ سارے فنکشنس ہمارے یہاں پر منائے جاتے ہیں شادی میں